रैसिपी पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि मेरी रैसपियां इ'नें चीजां कोई पंज छे चीजां कोई ऐसियां कि जेह्ड़ी मिगी इ'यां बड़ी पसंद ऐ ज्यादातर ते मैं बाह्र दी चीजां खांदी नी ऐ लेकिन एह् ऐ कि में ज्यादातर घर ही ख बनानी हुन्नी जियां कि होई होई गेआ मोमोज़ होई गे हैना होर समोसे ऐ ओह् बनाई लैन्नी हुन्नी घर ज्यादातर मै परांठे बगैरा होंदे ओह् बनाई लैन्नी हुन्नी घर एह् चीजां ऐ होर देहीं पल्ले होई गे पकौड़े होई गे एह् ऐ कि बा्र कोलूं घर दी चीजां ठीक रैंह्दियां न अपने स्हाबा दा अस तेल पान्ने आं सानू पता ऐ एह् तेल साड्डे आस्तै ठीक ऐ हैना ते एह् तेल सानू नेईं ठीक बमार करग ओइयो चीजां अस बनान्ने हुन्ने आं रेसिपी बाकी एह् ऐ कि मेरी द देही पल्ले बनाने दी रैसिपी एह् ऐ कि पैह्ले जेह्ड़ी चिट्टी दाल हुंदी ऐ हैना उसी केह् बोलदे इक दिन पैह्ले छेड़ियै रक्खी उड़ने हुन्ने आं अस मैं ते दुए दिन सवेरै उट्ठियै जां शामी जोल्लै बी कोई बनाने ते चौबी घैंटे असें तां उसी छेड़ियै रक्खने पौंदी ऐ ते जेल्लै ओह् पूरी इयां हत्थ लाया ते पता चली गेआ भला ओह् सड़ोई गेदी ऐ उसी फिर मिक्सी बिच्च पाइयै ते पिसी उड़ना हुंदा ओह्दा पेस्ट बनाइयै ते ओह्दे बिच्च थोड़ा थोड़ा पानी पाइयै उसी पिसी उड़ना फिर रौह्ना ओह्दा इ'न्ना इ'न्ना मैदा घोलियै पेस्ट बनी जंदी उ'न्ना ओह्दा बी दाल दा पेस्ट बनी जंदा हैना फिर इक साइड कढ़ाई रक्खी उड़नी होंदी ओह्दे बिच्च जियां अस जियां पकौड़े बनाने हुन्दे उयां गै बोलदे पैटल थोह्ड़ा थोह्ड़ा पेस्ट पाइयै ते अपने पल्ले त्यार करी लैने इयां लगदा तुहें सोचा दे होने भला केह् बोलदे पल्ले तेल बेच्च पाइयै ते पूरा इ'यां ओह् होई जंदे लेकिन नेईं जोल्लै ओह् पूरे सौ करी लैओ नी तेल बेच्च कड्डिये ते फिर दुई साइड न बाल्टी बेच्च पानी रक्खी लैना होंदा ठंडा ठंडा ओह्दे बिच्च नचोड़ियै ते कड्डी लैने होंदे ओह्दे कन्नै एह् होंदा कि पल्ले इ'यां पूरे पल्ले इ'यां पूरे साफ्ट साफ्ट होई जंदे इक ते मैं पूरे पैह्ले कढ़ाई बिच्चूं कड्डियै रक्खी लैन्नी होन्नी पानी बिच्च फिर पानी बिच्चूं मै जेह्ड़ा अपने पल्ले बिच्च केह् केह् पानी होन्नी पल्ले गी इयां पूरा पानी बिच्चा कड्डियै साफ्ट साफ्ट ओह् प्लेट बिच्च पाइयै ओह्दे उप्पर फेर मैं अपनी मिट्ठी चटनी बनाई दी होंदी ऐ फिर हरी सब्जी हरी चटनी बनाई दी होंदी मर्च पुदीने दी धनिया दी फिर ओह्दे बिच्च पूरा देहीं फिर अगर मन करै ते मैं अनार बी पाई लैन्नी होन्नी आं मसाले पान्नी होन्नी चाट मसाला देहीं पल्ला मसाला फिर मर्च होंदी नमक होंदा उप्पर बरूरियै ते सोआद लगदी ऐ बड़ी ते ज्यादातर मै पल्ले मीं देहीं पल्ले ते मेरे फेवरेट ऐ ओइयो मिगी शैल लगदे ज्यादातर मै ब्याह बिच्च बी जाना होए ते बड़े बाकी चीजां बड़ी घट्ट ते इयो खन्नी होन्नी आं बाकी मैगी दा बी ऐ मैगी ते इ'यां नांऽ ही ऐ मैगी दा दो मैंट बिच्च रैडी होई जंदी लेकिन एह् ऐ कि शैल बनानी होए ते पंज मैंट्ट लग्गी ई जंदे मैं बनानी होए ते मैं शैल पंज मैंट्ट लाई उड़नी हुन्नी आं क्योंकि पैह्ले उसी गंढे गी शैल कढ़ाई बिच्च शैल करियै गंढा टमाटर पाइयै बनानी होंदी फेर ओह्दे बिच्च मैं ते अपनी मैगी पाइयै फिर थोड़ा पानी पाइयै उसी बोयाल होने गी रक्खी उड़ने होन्ने जेल्लै बोयाल होई जंदी ओह्दे बिच्च मसाले बगैरा पाइयै ते शैल जेल्लै ओह् पूरी होई जंदी ते फेर ओह्दे बिच्च मसाले बगैरा पाइयै अपने जे केह् बोलदे नमक मर्च बगैरा पाइयै जेह्ड़े मैगी मसाले होंदे ऐ ओह् पाइयै शैल तरह मै बनाई उड़नी होन्नी आं बाकी एह् ऐ कि जिन्ना खाना उन्ना ही बनाना चाहिदा वेस्ट फूड करना निं चाहिदा अज्जकल ते लोग ऐसे होंदे मंगाई पंजाह् पंजाह् रपेऽ दे मोमोज लैंदे ते खंदे दो बी नी ते बाकी सारे इ'यां वेस्ट होई जंदे ते अगर जिन्ने खाने उ'न्ने गै खाने बनाने चाहिदे ते उ'न्ने गै लैने चाहिदे अगर पता कि इ'न्ना नेईं खंदे कोई लोग ते घट्ट मंगाओ इन्ना ही जे केह् बोलदे कन्नै बी जेह्ड़े अज्जकल रोड उप्पर फिरा दे होंदे जां ते वेस्ट ई करना ते वेस्ट थोह्ड़ा जेहा कड्डियै उ'नेंगी देई उड़ो ते लेकिन वेस्ट नी करना चाहिदा फूड